جی وعلیکم السلام خیریت جی کون بات کر رہے ہیں آپ جی بولیے میم کیا کام تھا جی میم بولیے کیا کام تھا اچھا مچھلی چاہیے تھا آپ کو وہ اپنے اپنے پاس تو چار پانچ کوالٹی کی مچھلی ہے بڑی مچھلی بھی ہے چھوٹی مچھلی بھی ہے ارے اپنے سپول ضلع میں بہت ساری مچھلیاں مشہور ہیں جیسے کہ ریہو ہو گیا بامی ہو گیا کتلی ہو گیا اور سول بچوا ہو گیا آپ کو کون سی مچھلی چاہیے کس چیز کے لیے چاہیے مچھلی فرائی کرنا یا سالان بنا سالن بنانا آپ کو مطلب سبزی میں یوج کرنا ہے یا فرائی کر کے دینا ہے ہاں تو تو آپ ریہو لے لیجیے بہتر ہوگا بڑا بڑا پیس ہوتا اس کا اپنے سپول ضلع میں بہت فیمس مچھلی ہے یہ گھر گھر میں مطلب بچے بچے زیادہ تر اس میں کانٹا کم ہوتا ہے بڑا کانٹا ہوتا ہے اس میں سواد سوادشٹ ہوتا ہے یہ تو کتنا تک چاہیے آپ کو کتنا تک چاہیے پچاس کلو یا ساٹھ کلو پچاس ساٹھ کلو اوہ مل جائے گا یہ تھوڑا مہنگا ملے گا آپ کو ڈھائی سو روپے کلو پڑے گا یہ جی آپ بولیے تو آپ ویسے تو ہم تین سو روپے ہے لیکن آپ زیادہ لے رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو ڈھائی سو روپے لگا دیے ہوئے اور آپ تھوک کے حساب سے لے رہے ہیں نا تو آپ کو آپ تھوک کے حساب سے لے رہے اس لیے آپ کو ڈھائی سو روپے لگا رہے ہیں آپ کو چاہیے کب تک کتنے تاریخ تک تو بتائیے ہم کو ہم کو بھیجوانا پڑے گا یا خود آپ کسی کو بھیجیے گا لینے کے لیے بھیج تو دیں گے ہم لیکن کرایہ بھاڑا آپ کو دینا پڑے گا اور لڑکا کو ایکسٹرا چارج آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے میم ٹھیک تو پندرہ تاریخ کو بھیج دیں گے